ہیلو ماموں ایک بات یہ کہنی تھی آپ جو ہے آدھار کارڈ پین کارڈ ٹائپ کا ڈاکیومنٹ بناتے ہیں نا ہاں تو میں یہ بول رہا تھا کہ مجھے پین کاڈ بنوانا تھا میں اٹھارہ سال کا ہو گیا ہوں تو میں کوچنگ وغیرہ پڑھاتا ہوں جہاں کا یہ سسٹم ہے کہ کیا نام وہ ساری سیلری وغیرہ اکاؤنٹ میں بھیجتے ہیں تو مجھے اکاؤنٹ بنوانا تھا اس لیے جو ہے مجھے پین کارڈ انہوں نے بنانے کے لیے بولا ہے تو اس لیے میں نے آپ کے پاس فون کیا تھا تو معلوم یہ کرنا تھا کہ پین کاڈ بنانے کے لیے کون سے دستاویز چاہیے ہوتے ہیں جس سے جو ہے پین کارڈ بن جائے یا کیسے اپلائی ہوتا ہے اچھا اچھا تو میں فوٹو آدھار کارڈ وغیرہ سب آپ کے یہاں آفس پہ لے کے آ جاتا ہوں تو جی آپ ہاں پھر اپلائی کر دیجیے گا تو بن جائے گا تاکہ میں اپنا اکاؤنٹ جو ہے کھلوا سکوں اوکے اوکے ماموں تھینک یو